ہاں میں اپنے کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھی ایسے تو بہت کم ہی ریلز یا شاٹ ویڈیو بناتے ہیں لیکن تھوڑا بہت کبھی کیوںکہ ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو اس وجہ سے کبھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو شاٹ ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ بچوں کو صحیح رہنمائی ہو پائے اور جہاں تک تصویر اور ویڈیو کی بات ہے دونوں میں کافی فرق ہے کیوںکہ تصویر میں حرکت ہوتی ہے اس میں آواز ہوتی ہے اور تصویر میں حرکت بھی نہیں ہوتی ہے نہ آواز ہوتی ہے اس لیے دونوں میں کافی فرق ہے